हैल्लो अज्ज मैं थुआनूं सनान लग्गा दी पिंडे दी गेमें दे बारे च साढ़े पिंडे जि'यां होंदा हा कि जि'यां अस केह् बोलदे निक्के निक्के बच्चे होऐ जां बड्डे बच्चे होऐ इत्थै इ'नें अपने पिंडें बिच्च खेलना जि'यां गेमां होई गेइयां कोई बी बैट बाल खेल्लेआ बैट गोली खेल्ली लेई हैं कबड्डी खेल्ली लेई हैं खेत्तरे बिच्च कम्म जाना कुश्ती खेल्ली लेई अपने यार दोस्तां कन्नै इ'यां कोई बी गेम खेलनी होऐ मतलब इ'नें स शैल फिट रौह्ने आह्लियां गेमां खेलनियां जेह्ड़े शैह्र दे लोक होंदे जि'यां हून ओह् गेमां खेलदे हे हैं जि'यां अजकल्ल दे लोक होई गे जि'यां हून दी जनरेशन चला दी ऐ ओह् गेमां खेलदे जि'यां अजकल्ल मुड़े फोनां बिच्च ओह् चली दी अजकल्ल जि'यां केह् बोलदे एह् ड्रीम एलेवेन चली दी उ'दे बिच्च सट्टा लाई लैना हैं एह्ड़ियां गेमां खेलदे ओह्दे बिच्च कोई फैदा ऐ गै निं जि'यां जां ते अजकल्ल जि'यां मुड़े खेलदे फ्री फायर खेल्ली लेई पबजी खेल्ली लेई फोन आह्लियां गेमां खेलदे उं'दे कन्नै इक ते साढ़ी अक्खियें गी डिफैक्ट होंदा हैं ते दूआ अस केह् बोलदे उ'दे कन्नै कोई बंदा फिट निं रेही सकदा कोई फिट निं रौह्ना उ'दे कन्नै कोई कक्ख कोई लाभ निं ऐ उ'दा जि'यां पैह्लै लोक बजुर्ग होंदे हे जि'यां साढ़े दादा परदादा होई गे जि'यां साढ़े डैडी दे जमाने दे होई गे ओह् गेमां खेलदे हे जि'यां इ'यै कबड्डियां खेल्ली लेइयां कुश्तियां खेल्ली लेइयां हैं शैल खाना पीना उसलै जिं'दां बी उं'दियां शैल होंदियां शैल लम्मे होंदे हे शैल हट्टे कट्टे होंदे हे अज्ज तक उं'दियां सेह्तां दिक्खनियां होन उं'दे शरीर इ'यां सख्त होंदे क्यूं ओह् कैह्दी वजह कन्नै होंदे ओह् एह्दी वजह कन्नै गै जिसलै ओह् निक्के निक्के होना उ'नें निक्के होंदे गै कम्म करन लग्गी पौना अपने खेतरें दा उद्धरा बी बंदा फिट रौह्ना तां बी हैं जिसलै गेमां खेढनियां उ'नें इ'यां कबड्डी खेल्ली लेई हैं जां फिर इ'यां खेल्ली लेई कोई पैह्ले इ'यै खेलदे हे खिद्दु खेढी लेआ ओह् जेह्ड़ा सत्त ठीकरियें आह्ला होंदा जि'यां ते सत्त ठीकरियें आह्ले होंदे जि'यां ओह्ड़ी गेम खेढी लेई ते उं'दियां सेह्तां बी शैल होंदियां हि'यां शैल खंदे हे ओह् पैह्ले ते शैल पींदे हे ते हून जि'यां अस केह् बोलदे साढ़े इद्धर गेमां होंदियां इ'यां बैट बाल हून खेलने ते अस बी होन्ने बैट बाल पर जैदा साढ़ा इंटरेस्ट अजकल्ल पेई गेदा इ'यां कोई आनलाइन गेमां होई गेइयां ट्रेडिंग करी लेई इ'यां उं'दा ते कोई लाभ है गै निं सानूं जि'यां सानूं केह् बोलदे एह्ड़ी इ'यै लेइयां गेमां खेलनी चाहिदियां जि'यां हून अस ग्राउंड बिच्च खेलचै शैल साढ़ी ग्राउंड आह्ली गेम सानूं खेलनी चाहिदी इ'यां कुश्ती होई गेई कबड्डी होई गेई खो खो होई गेआ जेह्दे बिच्च बंदा दौड़दा दाड़दा रौऐ इ'यै लेइयां गेमां साढ़े ताईं फायदेमंद होंदियां हां शैह्र बिच्च जि'यां शैह्र बिच्च बी होइया शैह्र बिच्च स्कूल दे कोई बी ना उद्धर केह् बोलदे साढ़ा वातावरण होंदा उत्थै बी गंदा होंदा उत्थै ते चलो बंदा फिर बी इ'यां थोह्ड़ा करी निं सकदा पर जि'यां साढ़े ग्रांऽ बिच्च होंदा नी जि'यां साढ़े पिंड बिच्च उत्थै बड़ा जैदा फर्क होंदा बच्चें दा फिर बी थोह्ड़ा बड़ा मेन्टेन कीते दा होंदा उ'नै ते साढ़े डैडी डैडी होरें जेह्ड़े साढ़े बाबे होर ऐ ओह् सानूं सनांदे रेह् ते मैं उ'नें गी पुच्छेआ इक दिन इ'यां बी मैं गल्ल कीती उं'दे कन्नै महा थुआढ़ा शरीर बड़ा सख्त ऐ बाबा जी ओह् करदे केह् बोलदे कम्म करने होन्ने कदें थुआढ़े आंह्गर थोह्ड़े ना भला इ'यां फोने लग्गी रेह् ओह् करी लेआ फोन बिच्च गेमां खेल्ली लेइयां अक्खीं अन्ना करी लेइयां कदें अस अपने जमाने च सवेरै सवेरै उट्ठी जाना घरा दे कम्म बी बड़े होंदे हे उसलै कोई फोन निं होंदा हा कोई किश निं होंदा हा उसलै ओह् गेमां खेलदे आखदे हे जि'यां खेल्ली लेई कोई बी बैट बाल खेल्ली लेआ हां कुश्तियां करी लेइयां आपूं बिच्चें फिर हां पैह्ले इ'यै गेमां होंदियां हियां खो खो खेल्ली लेई ऐं बांदर केला खेल्ली लेआ कोई इ'यां छप्पन छुपाई खेल्ली लेई इ'यां दौड़न दौड़न खेल्ली लेआ बस कदें इ'यै लेइयां गेमां खेलनियां बाह्र ताइयें उं'दे शरीर इ'यां फिट हे अजकल्ल दे बच्चे इ'यां गेमां खेढी खेढी इ'यां बी पी बधाई लेदा कोई अक्खां अन्नियां करा दे हून किन्ने केस आ दे भला बच्चे स्कूल दे गेम दी वजह कन्नै किन्ने ओह् होई दे न उ'नें होर कुछ दिक्खदा गै निं फोन गी लग्गी रौंह्दे चौबी घैंटें जिसलै दिक्खो फोन गी लग्गे दे होंदे इ'यै गल्ल ऐ गल्ल इ'यां गै पर सानूं भला खेलनी चाहिदियां जेह्ड़ियां इ'यां इ'यै खेढनियां होंदियां जि'यां